अ'

औ अबाव दङ ए' जोंहानाव खामानि मावनो नांगौमोन मानो फैयाखै दिनै जोंहा दिनै आलासि फैनांगौमोन नोंखौ नांथारगौमोन खामानि मावनो दाबो बारा टाइम जायाखैथ' दासो न'था जादों एफाजिनो एफा एफाजिनो मोनानिबो मोनायाव हागोन्ना हाया थानो अ' थेनसन लानाङा थाइसे बारा होगोन औ एखायन्थ' मोनानि एसे बारा होनसै थाइसेसो

सोलाबाबाबो दिहुन्दो आलासिफोरनो ओंख्रि संनो ओंखाम संनो ओंख्रि संनो औ माबा ओंख्रिखौ ओंख्रिखौ माबानो माहोनो अनलाजों साम' अ' अनला अ' बिदि संनांगौनो एसे गैया नों मावफैदो अ' अ' नोंसो मावग्रा नोंसो मावफै नांगोन आंलाय मालिगसो अ' अ' दे फैगोन एसे बुरजायैनो अ'

जागोन दे जागोन

अ' फैथार दे अ' थगायनो मोना अ'अ' अ' दे होमबा अ'